म्हाका ल्हानपणासान खूब झाडां आवडटालीं तशीच फुलाय बी आवडटालीं हांव खंयूय गेल्यार इकती फुलां घेवून घरां येतालें म्हाज्या आईक खूब बागेची सवंय आशिल्ली आनी तिचे बराबर हांवूय बी झाडां लावपाक वतालें तिका हॅल्प करपा म्हूण तिचें बराबर वतालें

म्हाका खूब म्हणल्यार खूब झाडांची फुलांची खूब आवड पयले सावन ती आतां सुद्दा आवड खूब आसा आनी म्हाका खूब आवडटा आनी म्हाका बरें दिसता हें झाडां काम केलें जाल्यार म्हाका हें जिवाचें बरें दिसता म्हणून हांव झाडां ल्हानपणा सावन आतां म्हणल्यार हांव झाडांचीच खूब जीव घालून काम करतां म्हूण हांवें म्हाका बागेंत वचप आवडटा म्हूण होच हें घेतलो